हैलो डॉक्टर होर बोल्ला दे गढ़िया बोल्ला दे डॉक्टर ई नमस्ते डॉक्टर ई मेरी दाढ़ा पीड़ ऐ तुस रूट कनाल करदे गे दाढ़ा ई अच्छा किन्ने दिनें दा ट्रीटमेंट होंदा इंदा ठीक अच्छा अच्छा ते में तां परसों आवा ना ई आं मेरी अप्वाइनमेंट करी ओड़ेओ ते खर्चा पानी किन्ना आई जाह्ग खर्चा किन्ना आई जाह्ग

अच्छा किन्ने दिन होंदा ओह् ट्रीटमेंट अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ डॉक्टर जी तां में परसों आई जाना थुआढ़े कोल तुस मेरा नांऽ लिखी ओड़ेओ देश कुमार आं में रियासी रौह्ने आह्ला ते परसों में थुआढ़े कोल आई जाना दस्स बज्जे आं ठीक ऐ डॉक्टर जी धन्यबाद थुआढ़ा